ट्युरिस्टां खातीर नेचरल ब्युटी एक्सप्लोर करपाक नेत्रावळी वायल्डलायफ आसा आनी नेतुर्ल्ली हाल्लेम फॉल्स आसा दूदसागर जे गोंयच्या बॉर्डरीक आसा तें सुद्दां आसा आनी बोंडला हो जू आसा ते सुद्दां खूब आनंदाचे